हमरा गाँवमे कारू बाबाके बहुत बड़ा मन्दिर छलै वहाँ पे बहुत दूर दूरसँ श्रद्धालु लोक आबैत छलै पूजा पाठ करय लए कारू बाबाके मन्दिरके महत्त्व इएह छलै कि वहाँपे ने बहुत दूर दूरसँ हिनकर श्रद्धालूसभ दूध लयके आबैत छै बाबाकेँ चढ़बैले आओर ओ दूधसे खीर बनैत छै और खीर तैआर होइके बाद जितना भी श्रद्धालू मन्दिरमे रहैत छलै सभके प्रसाद ग्रहण करवाबैत छलै कारू बाबाके मन्दिरके देखयमे बहुत सुन्दर लागैत छलै बहुत सजायल छलै आओर मन्दिर चारू बगलसे घिरल छलै बाउण्ड्री वाल देल छलै आओर हर वर्ष दुर्गा पूजामे वहाँ पे दसो दिन तक मेला लागैत छलै और ओ मेलामे लगभग पाँचसँ दस लाख पाँचसँ छओ लाख लोक आबैत छलै इतना भीड़ रहैत छै मेलामे कि लोग के पएर नहि राखल जाइत छलै ई मेलाके वजहसे आसपास जितना भी गाँव छै ओ गाँवके लोककेँ वहाँपे रोजगार मिलैत छै आओर रोजगारसँ अपन घर परिवारकेँ चलबैत छलै